दानि गथ'फोर गेलेग्राफ्राथ' दाथ' बिराद गोदान गोदान गेलेयो मालाय जोंथ' गोदोनाथ' जोंनाथ' गोदो बेबायदि गेलेनो रोङामोन जोंनि जुगावथ' दानिया मालाय गोदान गोदान आरो सो फोरोंग्राफोर थायो बिदिनो बल गेलेयो क्रिकेट गेलेयो बिदिसो गेलेयो दाना उन्दैफ्रा नै मैयासो थांनाय माबायाव बल खेला जादोंलाय जोंनि खाथियाव बाहायबो नायदोंमोन जों ओमफाय आरो बिदिनो उन्दैफ्रा मोजांनिफ्राय मोजां साबसिननिफ्राय साबसिन गेलेनो रोंबाय आरो दानि गथ'फ्रा जोंनि दिनावथ' बेबायदि गैयामोन मबाइल कम्पिउटार बिदि गैयामोन आरो बिदि रोङामोनबो आरो दाना दानि गथ'फ्रा मबाइल बो गेम गेलेयो मबाइलावबो बांसिन गेलेयो दानि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मबाइलाव गेम गेलेनोसै सोरबाया फाबजि गेलेयो सोरबाया ओरैनो आलादा आलादा गेम गेलेयो मबाइलाव गेम गेलेबायनानैनो माबाबावा लेखा फरायनायफोरखौ सोरबाया गोसो होआ बेबायदि आरो दा बेखिनियानो आरो